जी सर मैं एस बी आइ बैंक से जी सर मैं सुधीर वर्मा बात कर रहा हूँ सर जी सर कितने का चाहिए सर चालीस पचास लाख आपका अकाउंट है सर इस बैंक में पहले से जी सर आपका सिविल इस्कोर कितना है सर आपने पहले कभी लौन लिया कितने का बाईस का अभी चल रहा है कंप्लीट हो गया अभी कोई लोन चल रहा है आपके ऊपर छोटा बड़ा कैसा भी किस जगह पर खोल रहे हैं सर प्रोपर करौली में या करौली के कहीं आस पास एड्रेस जान सकता हूँ सर आपका जी आपका अकाउंट है बैंक में पहले से आपने इसी बैंक से लोन लिया था पहले जी आपका अकाउंट नंबर जी सर आपके अकाउंट के लाइस्ट अक्षर बोलोगे चार अंक अड़तीस तिरासी जी मैं चेक करके बताता हूँ सर आपको जी सर आप मांग चालीस पचास बोल रहे हो इतना तो नहीं हो पाएगा जी सर ये हमारी कंपनी की पॉलिसी होती है एक साथ हम इतना नहीं कर पाते आपने बाईस का लिया पहले तो इस बार हमारी बैंक आपको पैंतीस का देने के लिए रेडी है सर आप पैंतीस का और तो सर आपको बैंक में आके बात करनी पड़ेगी मेनेजर से ब्याज दर रहेगी सर तेरह पर्सेंट वो तो सर आपके ऊपर है आप किस्त कितने की करवाते हो हाँ तो वो तो सर आप बैंक में आके एक बार मैनेजर से मिलिए वो आपको बताएंगे कितना दे इतना तो मैं बता रहा हूँ मुझे जितना दिख रहा है आपके अकाउंट पर पैंतीस के समथिंग आर बी आपको ज़्यादा चाहिए तो आप मैनेजर से बात करके आप अपना कर लीजिए कितना चार्ज भरेगा कितना लगेगा जी सर पैन कार्ड आधार कार्ड अपनी वोटर आइ डी दो चैक बैंक की पासबुक जी सर औरिजिनल लेके आना अपनी जहाँ आप सुपरमार्केट खोलना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नियम कानून वो तो ऐग्रीमेंट होगा अपना उसपे साइन करने पड़ेंगे आपको जी सर आप आइए ठीक है सर